अखन गर्मी बहुत छै तैं बागवानी जे कोइ करै छथि हमहुँ करै छी कनी मनी बहुत नहि तऽ गाछसभमे पानि देनाई जरूरी छै किछु गाछ एहन छै जाहि मे की नित्य पानि परक चाही जेनाकी फूलक गाछ तुलसीक गाछ आओर छोट छोट पौधा सभ सब्जीके लत्ती सभ लत्ती वला जतैक गाछ ताहिमे फल पानि परऽके चाही आओर गमलामे जतैक गाछ लगेनै छी ओहिमे पानि तऽ डेली दियौ ओहिमे सभ दिन पानि परऽके चाही उ आर पुदीनाक गाछमे पानि दियौ पानि देबऽ के सङ्गे सङ्गे कनी माटिक हौला सेहो करैत रहियो माटिके हौला करबै तऽ की हेतै ओ बेसितै नहि जे पानि अहाँके लेने रहत से एक दिनके बदला दूओ दिन काज करत तऽ तरकारीवला गाछसभमे सेहो पानि दियौ पानिके तऽ ओना अहि गाछ सभके सभ दिन जरूरत रहै छै लेकिन अखन विशेष जरूरी छै